उज्जैन ज़िले में जल और वायु अच्छी हैं यहाँ पर इतना प्रदूषण नहीं है पर हाँ कभी कभी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग हैं महाकालेश्वर तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से तो बहुत सारी गाड़िया आती हैं तो उससे ज़रूर वायु प्रदूषण हो जाता है और हमारे यहाँ नदी भी है शिप्रा नदी शिप्रा मैया तो जिसमें स्नान करते हैं लोग हर एक तीर्थ पर मतलब तीर्थ स्थान है तो यहाँ हर एक पर्व पर स्नान किया जाता है तो इसलिए फिर लोग शिप्रा मैया को गंदा भी कर जाते हैं शुद्ध स्वच्छ नहीं रखते हैं कुछ कुछ वहीं नहा कर अपने कपड़े उसी में ही डाल जाते हैं जो नहीं कि अच्छे से रखें और अच्छे से हमारी नदी को स्वच्छ रखें क्योंकि शिप्रा मैया कि नदी ही पूरे उजैन में जाता है नल के द्वारा और सब उसी जल को पीते हैं इसलिए हमें शिप्रा नदी को स्वच्छ रखना चाहिए और वायु प्रदूषण को भी थोड़ा कम करना चाहिए ताकि उससे मौसम भी ठीक रहे हमारा दैनिक जीवन पर भी ज़्यादा कोई बदलाव न हो